जियां कि में तुसें सारें गी सनाया हा कि मेरे पापे गी मतलब बचपन कोला फोटो खिच्चने दा बड़ा शौंक हा ओह् मतलब ओह् केह् करदे हे मिगी स्टूडियो लेई जंदे हे मेरे भ्राऽ इक उसी बी स्टूडियो लेई जंदे हे ते उद्धर असेंई साढ़े फोटो खिच्चदे हे फ्ही केह् आखदे जियां असें गी कोई नमीं ड्रैस लेई देनी ओह्दे बिच्च उ'नें गी मतलब उं'दा इ'यै होंदा हा कि फोटो खिच्चने उ'नें आपूं बी इक कैमरा रक्खे दा हा ओह्दे बिच्च बी साढ़े फोटो बगैरा खिचदे हे फ्ही उ'नें केह् करना असें गी कुतै घूमने गी लेई जाना उद्धर बी उ'नें साढ़े इ'यां फोटो खिच्चने भला स्हेई स्हेई व्यू आवै जियां उ'नेंगी मतलब बचपन कोला बड़ा शौंक हा हीरो बगैरा कोई आई जा उं'दे कन्नै ओह् बड़े फोटो खचांदे हे ते मिगी बी उं मतलब अपने पा पापा गी दिखदी ही उ'नें इन्ना शौंक ऐ फोटो खिच्चने दा ते उद्धरा मिगी बी इ'यां बड़ा शौंक आई गेआ फोटो खचाने दा फ्ही में हून में कुदै बी जन्नी नी मिगी होर किश नेईं बस जियां गड्डी बिच्चा अस उतरने ते मेरा पैह्ला एह् होंदा कि फोटो खचाने मतलब जियां कुदै बी अस नमीं प्लेस उप्पर जाच्चै भाएं अस अपनी नानी घर की निं जाच्चै उद्धर बी मिगी कुतै नानी घरै आह्ले कुतै इ'यां घूमने गी लेई जान नी तां अ'ऊं उद्धर जाइयै मेरा इ'यै होंदा कि फोटो खचाना मिगी इ'यां नमीं नमीं जगह् उप्पर जाना मिगी बड़ा शौंक ऐ कि क्योंकि उद्धर दा उद्धर दा व्यू शैल होंदा इ'यां कोई ननें नमें अस प्लेस उप्पर जाच्चै तां बड़े स्हेई स्हेई ऐसे एरिया होंदे जिद्धर दा व्यू बड़ा स्हेई होंदा ते अ'ऊं उद्धर जाइयै केह् करनी होन्नी फोटो बगैरा खचानी होन्नी क्योंकि मेरी मिगी इ'यां बचपन कोला गै फोटो खचाने दा बड़ा शौंक ऐ फ्ही ओह्दे बाद केह् आखदे नी जियां अस हून जियां में तुसें गी पैह्लैं सनाया जियां अस पत्नीटॉप बगैरा जन्ने उद्धर बी फोटो बगैरा खचाइयै मिगी इ'यां बड़ा स्हेई लगदा फ्ही ओह्दे बाद केह् आखदे नी जियां फो जियां हू तुसें दिक्खे दे होना इंस्टाग्राम उप्पर बड़े सारे इ'यां पेज होंदे जिद्धर लोकें इ'यां फोटो खचाए दे होंदे जियां कोई अस हीरोइन दी गल्ल करचै जां कोई हीरो हैनी उद्धरा दा बी अ'ऊं बड़ी मोटीवेट होन्नी उं'दी मतलब इ'यां जियां कोई कोई हीरोइनां होंदियां दूआ मतलब स्हेई स्हेई ड्रैसां पाइयै इ'यां फोटो खचांदियां मिगी बी इ'यां नमीं नमीं ड्रैसां पाइयै फोटो खचाने दा बड़ा शौंक ऐ फ्ही ओह्दे बाद केह् आखदे नी मिगी इ'यां जियां अस कुदै बी कोई साढ़े रिश्तेदार बगैरा आई जा उं'दे कन्नै फोटो खचाने दा बड़ा शौंक ऐ जादा मोटिवेशन मिगी अपने पापा कोला थ्होई दी फोटो खचाने दी ओह्दे बाद फ्ही में इ'यां मतलब जियां इंस्टाग्रम खोलां जां फ्ही कोई फेसबुक बगैरा फ्ही अ'ऊं दिक्खनी कि लोकें अपनी फैमली कन्नै फोटो पाए दे होंदे जियां कोई ध्यार होऐ मतलब जियां कोई बी ध्यार होऐ जियां अ'ऊं दिवाली दी गल्ल करनी आं फ्ही मिगी पैह्लें में रंगोली बनान्नी होन्नी मतलब फ्ही घर पूरी सज़ाना मन्दर पूरा सज़ाना फ्ही केह् करना में उं'दे सारें दे फोटो खिच्चने रील रीलां बनानियां एह् मिगी बड़ा इ'यां शौंक ऐ क्योंकि एह् इक साढ़ी इक यादगिरी रेही जंदी जियां अस जियां हून दिवाली होई दो ज्हार त्रेई च ते उद्धर मिगी चेत्ता रौंह्दे ना कि एह् दो ज्हार त्रेई बिच्च में ही पोस्ट पाई ओड़ी इंस्टा उप्पर कि एह् में रील एह् में रंगोली बनाई ही दो ज्हार त्रेई बिच्च एह् में इ'यां मन्दर सज़ाया हा इ'यां साढ़ा इ'यां घर सज्जेआ एह् आह्ली में ड्रैेस पाई इ'यां कोई बी ध्यार होऐ नी भाएं ओह् लोह्ड़ी होऐ भाएं किश बी होऐ मिगी बड़ा शौंक ऐ इयां' फोटग्राफी दा फोटोग्राफी दा शौंक बैसे इक स्हेई हाबी ऐ क्यों क्योंकि एह्दे कन्नै साढ़ा इक यादगिरी रेही जंदी क्योंकि फ्ही कल्लै गी अस मतलब हून टाईम दिक्खो जियां जियां टाईम जंदा इ'यां इ'यां साढ़ा जियां जियां टाईम चलदा जंदा उ'आं उ'आं साढ़ी लाईफ बिच्च बी चेंजिग औंदियां जंदियां फ्ही साढ़ा मतलब साढ़ी लुक्क हर इक चीज़ साढ़ी केह् होंदी रौंह्दी चेंज़ होंदी रौंह्दी जियां अस पैह्लें बचपन बिच्च अलग दिखदे हे फ्ही अस जियां जियां बड्डे होंदे उ'यां उ'यां अस अलग दिक्खना शुरू होई जन्ने ते ओह् केह् होई जंदा इक यादगिरी रेही जंदी जियां तुसेंगी पता बचपन बिच्च हर इक बंदा कोई मुट्टा होंदा कोई पतला होंदा कोई मतलब कि'यां होंदा कोई कि'यां होंदा ते अगर उं'दे फोटो होगे ते ओह् दिक्खियै इ'यां मतलब ओह् होई जंदे नी कि हां बचपन बिच्च इ'यां लगदा हा होर कोई कोई दिक्खै बचपन बिच्च बड़ा इ'यां स्मार्ट होंदा हा ते फ्ही बड्डा होइयै इ'यां उं'दी शकल चेंज होई जंदी ते उ'नेंगी पता चलदा कि नेईं अ'ऊं बचपन बिच्च इ'यां हा हैनी ते ओह्दे बाद केह् होंदा केह् आखदे नी फोटो होर बी इ'यां फोटोग्राफ्री दा मिगी मेरे इक फोटोग्राफी इक मेरी हाबी ऐ कि क्योंकि में कुतै बी जाना होऐ नी ते मेरा मेन इ'यै होंदा कि शैल कपड़े पाइयै जाना ते फोटो खचाने मतलब इ'यै मेरा इक ऐम ऐ रीलां शीलां बनानियां मतलब कुदै इ'यां होर बी बड़े ऐम च जिंदगी बिच्च पर जियां असें कुदै घूमने गी जाना होऐ जां जियां कोई ध्यार होऐ फ्ही मिही जादा इयै होंदा कि असें में फोटो खचाने एह् में जादा मोटिवेशन अपने पापा कोला लेदी क्योंकि उ'नेंगी बचपन कोला बड़ा मतलब जेह्लूं में निक्की ही उ'नें ही दिखदी ही फोटो साढ़े ओह् बड़े खिचदे हे अपने बी बड़े खिचदे हे कोई इ'यां ऐक्टर बगैरा औंदा हा जियां में तुसेंगी सनाया पैह्लें कि कोई बी ऐक्टर औंदा हा उं'दे कन्नै उं'दे बड़े सारे फोटो न उं'दियां इक यादगिरियां न अज्ज बी उ'नें ओह् संभालियै रक्खी दियां फ्ही तुस एह् तुस दिक्खने होन्ने जियां साढ़े मतलब में पैह्लें बी सनाई एह् गल्ल कि जियां साढ़े मम्मी पापा दा ब्याह् होंदा ते उं'दी बी इक केह् बनी दी होंदी इ'यां यादगिरी बनी दी होंदी फोटो बिच्च हैनी ते मतलब हून असेंगी केह् पता कि साढ़ी मम्मी ब्याह् बिच्च कियां लग्गा दी ही जां पापा ते ओह् अस फोटो बिच्च दिक्खी सकनें ते असेंगी पता चली जंदा कि इ'यां लग्गा दे हे ओह् अपने ब्याह् बिच्च फ्ही ओह्दे बाद अस केह् आखदे नी मतलब हून जियां केह् आखदे नी जियां साढ़े बिच्च कोई टैलेंट ऐ ओह् बी अस ओह् जियां केह् अस आखदे नी किश चीज़ जियां कोई रंगोली शैल करदा ते ओह् केह् करी सकदा फोटो खिच्चियै कोई बी ऐप उप्पर सोशल माडिया ऐप उप्पर पाई सकदा ते उद्धरा ओह् बंदा फेमस बी होई सकदा फोटोग्राफ्री कन्नै इक एह् बी फायदा होई जंदा उप्परा एह् फायदा होई जंदा कि अस कुदै गेदे जियां अस कुदै नमीं जगह् असेंगी फ्ही बार बार उद्धर जाने गी मन करदा अगर असें फोटो लेदा होऐ ते असें इक मतलब पैह्चान रेही जंदी कि अ'ऊं इद्धर गेदी ही उस फोटो गी दिक्खियै मतलब इ'यां होई जंदा फ्ही अस जियां साढ़े घर में पैह्लें सनाया जियां साढ़े घर कोई रिश्तेदार बगैरा औंदा ओह् बी मिगी इ'यां मतलब उंटदे कन्नै फोटो खचाने दा बड़ा शौंक ऐ मिगी मतलब नमें नमें लोकें कन्नै फोटो खचाना बड़ा स्हेई लगदा अ'ऊं तुसें गी कुल मलाइयै सनां ते फोटोग्राफ्री इक मेरी हाबी ऐ जेह्ड़ी मिगी बड़ी स्हेई लगदी ऐ अपनी हाबी